हाँ जी फोटोग्राफर बोल रहे हो क्या कह रहे है एक हमा मेरी शादी का प्रोग्राम है उसमें हमको फोटो कैमरे की जरूरत है तो आप थ्री डी में चाहिए जी अच्छा जी और ये अच्छा फोल्डिंग पर कितनी रेट है एक कॉपी की सौ रुपए कॉपी हाँ क्वालिटी होनी चाहिए अच्छा डेढ़ सौ कॉपी बनवाना है हमको शादी पच्चीस की है

और ये सीडी वगैरह बनवाना है तो सीडी का क्या रेट है अच्छा चार घंटे की सीडी है एक एक ही कैसेट एक ही सीडी बनाएँगे या दो कॉपी दो दो घंटे की जैसे हम पेन अपन पेन ड्राइव में करवाना चाहते हैं तो कितने में होगा

कितनी जीबी पेन ड्राइव में हो जाएगा अच्छा चौसठ जीबी में हो जाएगी चार घंटे की और कोई कम अच्छा

और एचडी में बनाने के एचडी में बनवाना है हमको एचडी में क्लीन हाँ एचडी में बनवानी पेन ड्राइव जो क्लीन हो सॉफ्ट दे दे हाँ जी तो आप कब आओगे फिर ये पच्चीस की आपने हाँ जी ठीक है सर चौबीस को आ जाएँगे हाँ आपकी पक्की है बढ़िया खूब कैमरा लाना बढ़िया वाला हाँ मैं पे फ़ोन कर दूँगा हाँ कैश ही पेमेंट करूँगा